सिंधी समाज में अंधविश्वास जी ॻाल्हि कयां त पहिरियों ज़माने में अॻिते माण्हूं ॾाढो अंधुविश्वास रखंदा हुआ जीअं त मंदर वंदर में वञी करे लीमा ॿधंदा हुआ ॻाढ़ो कपड़ो ॿधंदा हुआ उन में शयूं ॿधंदा हुआ नारेल रखंदा हुआ ऐं हिक ॿिए जे भूरो करण जे लाइ तयारी बि कंदा हुआ पर हाणे माण्हू अॻिते वधी विया आहिनि पढ़ियलु लिखियलु आहिनि सुठो ॿार ज्ञानी त था थींदा वञनि त उन जे हिसाब सां हाणे अंधविश्वास जो जेको आहे उहो घटि थी वियो आहे पर किथे किथे आहियां समाज में उहे ॻाल्हियूं आहिनि जीअं त ॿियनि कंहिंजी ॻाल्हियुनि में अची वञणु कंहिंजो बुरो करणु कंहिंखे रस्ते ते लीमो रखी छॾणु कंजिंखे नज़र लॻी वञे उन जो प्रयास करण त इहो हींअर समाज में आहे पर घटि आहे पहिरां वधीक हूंदो हुओ मंदर में केर न वञण ॾींदो हुओ केॾी महिल ॿारनि खे न वञण ॾींदा हुआ या हुननि खे अहिड़ी शि सिखिया ॾींदा हुआ त हीअं न करण घुरिजे हूअं न करण घुरिजे ऐं हीअ शइ वञी हुते रखी आहे हीअ शइ हुतां खणी आहे हिन ते हथ न लाहिणो आहे अहिड़ी सभु शयूं ॻालियूं पेरां हूंदियूं हुयूं हाणे उहे कोन्हे आहे पर घटि थी वियो आहे छो हींअर जी पढ़ाई चङी वधी वई आहे हींअर माण्हुनि जी अखियूं वधीक अंधविश्वास में कोन आहिनि हींअर माण्हू हाणे जेको ज़िंदगी जीए पए थो उन जे बारे में वधीक सोचे पए थो त हूअ पुराणे ज़माने जी ॻाल्हियूं हाणे वधीक असर न कंदियूं आहिनि ख़ासि करे त हाणे ॿारनि खे माण्हू सिंधी अंग्रेजी ऐं हिंदी पढ़ाइनि पई था त हुन जे हिसाब सां ई पंहिंजो ज्ञान ॾींदा आहिनि त हिननि सभीनि ॻाल्हियुनि खां हाणे माण्हू थोरो परिते थी विया आहिन